साढ़े कोला बड्डा में जिंदगी सबक एह् सिक्खेआ कि असें कदें बी कुसै उप्पर डिपैंड नी रैह्ना चाहिदा कोई कदें बी धोखा देई सकदा म्हेशां अपने पैरें उप्पर स्टैंड करो मैह्नत करो जियां घरै आह्लें कियां कमा दे उं'दा साथ देओ दोस्त शोस्त अज्ज दे टाइम कोई कुसै दा सक्का नी लोग सामनै किश होर होंदे पिच्छें किश होर होंदे कुसै दा कोई पता नी लगदा कोई कुसै दा पूरे टाइम उप्पर साथ नेईं देई सकदा सिद्धा घरै आह्ले ऐ स्पोट करदे होर में एह् ही सिक्खेआ कि ठोकर लगदी तां ही बंदे गी समझ आंदी कि जिंदगी कि'यां चलानी इ'यां असें म्हेशां मैह्नत करनी चाहिदी